संसाधनक कमीसंँ खेती बारीमे दिक्कत होएत अछि शिक्षामे भी बहुत दिक्कत होएत अछि खेती बारीमे जेना सिंचाइ भए गेल एहन एहन मतलब छोटसंँ छोट चीजमे संसाधनक कमीके वजहसँ बहुत जादा प्रॉब्लम होएत अछि